جی ہاں ترقی اور نشو و نما کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ سینٹرل دلی میں ابھی جیسا کہ سسٹم چل رہا ہے اسکولوں کے اندر بچوں کی تعلیم مفت کر دی گئی ہے اسکول سے کورس ان کو مفت ملتا ہے اسکول کو اسٹیشنری مفت ملتی ہے ان کی ڈریس کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے لنچ کا خیال رکھا جاتا ہے جی ہاں بالکل اس کی کافی اچھی سینٹرل دلی کا یہ کام چل رہا ہے اور بچوں میں بھی کافی اچھا امپرومینٹ ہے اور ترقی کر رہے ہیں جس سے والدین کو بھی تھوڑا سکون ہے کہ اس دور میں اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کا سامنا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے تھے تو سینٹرل دلی نے ان کے لئے یہ آسانی اور عافیت نکالی ہے